दिक्खो अगर अस अपने बडी ज़ादा जरूरत ऐ एह्दी बिजली दी ते अस बिजली दे बगैर ते बिल्कुल नेईं रेही सकने जियां पानी दे बगैर रूट्टी दे बगैर निं रेही सकने रूट्टी दे बगैर फिर बी शायद रेही जाचै पर लेकिन बिजली दे बगैर अज्ज दा आम बंदा जेह्ड़ा ऐ बिल्कुल बी नेईं रेही सकदा ऐ बिजली दी विभाग आसै गल्ल कीती जा इत्थें ते में आक्खनी आं की बिजली अज्ज दे दौर उप्पर बड़ी ज़ादा ते अगर दिक्खेआ जा अजकल हर घरें बिच अट्ठ अट्ठ दस्स दस्स जां चार चार एसी लग्गे दे न ते में अखनूर दी रौह्ने आह्लीं आं ते मिगी लगदा अखनूर बी इन्ना एडवांस होई दा के इत्थें लोकें अपने अपने घरें बिच जेह्ड़ी ऐ दौ दौ जां चार चार एसी लगोआए दे न ते एह्दे कारण केह् होंदा के जेह्ड़ा अपना इक ट्रांसफार्म होंदा इक अपने वार्ड दा जां अपने इक् पूरी लोकेलिटी दा ओह्दे उप्पर इन्ना ज़ादा भार पेई जंदा के बस मिगी लगदा के उत्थें कट ते लग्गना गै लग्गना सारियां चीज़ां जेह्ड़ियां लग्गी जंदियां लोकें अजकल घरें बिच जेह्ड़े न मिगी लगदा हीटर बी लाए दे होंदे ते फ्ही इनवर्टर बी लाए दे होंदे ते फिर अपनियां एह्बी लाए दे होंदे इन्नी गर्मियें बिच जिसलै साढ़ी इद्धर इन्नी इलेक्ट्रिसिटी जिसलै साढ़ी इद्धर ते मिगी लगदा इक हफ्ता दौ तीन हफ्ते ते लग्गी दौ तीन हफ्ते जां दौ तीन दिन साॅरी बेट करना पौंदा ट्रांसफार्म दा के ओह् लग्गै ते फ्ही साढ़े घर लाईट पुज्जै ते लोक जेह्ड़े न इन्ने जादै परेशान होई जंदे लाईट दे कारण की कोई आखने आह्ली गल्ल नेईं ऐ होर इन्नी गर्मी प'वा दी के मिगी लगदा के अस रेही बी नेईं सकदे लाईट दे बिना ते अखनूरा दी गल्ल करचै ते मिगी लगदा अखनूरा च अगर लाईट बंद होई जाह्ग इक दौ दिन आस्तै लोकें लोकें आस्तै इन्नी शरधा होंदी कि चलो अस दरेआ आसै दरेआ दे कंढै बेहियै दे फिर अस जेह्ड़ा ऐ दरेआ दे कंढै बेहियै थोह्ड़ा अपना इक ठंडी ठंडी ब्हाऽ दा मज़ा बी लेई सकने आं इ'यां केह् होंदा की पूरे दिन दरेआ दे कंढै नेईं बौह्न होंदा लेकिन फिर बी थोह्ड़ी राह्त लैने आस्तै अस दरेआ दे कंढै जां में एह्बी आखना चाह्गी के जम्मू दे लोकें आस्तै जियां के अगर जम्मू च बी लाईट दा कट कट होई जा जां लोक नैह्रे दे कंढै बेहियै जेह्ड़ा दिन अपना गुजारी सकदे न

अगर नेईं कुतै मिगी लगदा की बिजली दी बड़ी ज़ादा इ'यां समस्या होग फिर असें हू'न अस घर ते छड्डी सकदे ते रुट्टी बनाना बी नेईं छड्डी सकदे गर्मियें बिच जेह्ड़ी ऐ की बड़ी जादा बिजली कट होंदी गै होंदी ऐ फिर अस लोक इं'या करने होने जियां मेरा अपना एक्सपीरियंस रौहंदा की इक्क बारी साढ़े घर हफ्ते दा जि'यां इनवर्टर साॅरी बिजली नेईं आई ट्रांसफार्मर उड्डी गेदा ते इक्क हफ्ते असें केह् कीता की इक्क टाईम रुट्टी बनानी ते तीन टाईम उसी करियै जां ब्रेड खाइयै गुज़ारा करना ते असें कुतै नैह्रे कंढै बेहियै ते बस पूरा दिन उत्थें फन करी लैना ते अजकल ते लोकें कोल बड़ा ज़ादा बैटर आप्शन रौहंदा ऐ कि अगर नेईं लाईट ऐ ते अस इनवर्टर कन्नै एह्दा गुज़ारा करी लैचे ते जेह्ड़े अगर जियां इक्क इनवर्टर ऐ ते ओह् कुछ बडर्स दे एकार्डिंग चलदा ऐ ते फिर मिगी लगदा ऐ कि ओह् इक्क जां डेढ़ दिन साढ़ा बड़ा अराम कन्नै कड्ढी सकदा ऐ ते इनवर्टर जेह्ड़ा ऐ ओह् साढ़ा इक अदर आप्शन रौहंदा ऐ की अगर लाईट नेईं औग तां लाईट नेईं होग तां साढ़ा पावर कट होआ दा मतलब अस अराम कन्नै जेह्ड़ा उत्थें करी सकने आं इनवर्टर कन्नै मतलब की बिजली दी जगह अस इनवर्टर यूज़ करियै ते अस राहत लेई सकने आं अगर घरा बिच निक्के निक्के बच्चे होन ते असें फिर बी ओह्दा बड़ा ज़ादा रौहंदा की असें बिजली जेह्ड़ी ऐ ओह् कि'यां करनी ऐ ते इनवर्टर जेह्ड़ा मिगी लगदा इक्क बैटर आप्शन ऐ मिगी लगदा की अगर लाईट नेईं होऐ ते फिर अस करी सकने आं अदर आप्शन दे अकार्डिंग दिक्खेआ जा तां लोकें अजकल सोलर पैनल बी लोआई लै दे न ते सोलर पैनल लोआनै कन्नै केह् होया के चल जादै निं में आक्खदी इनवर्टर ते साढ़ा चार्ज होई जंदा की दौ दिन जादै कोला जादै दौ दिन इनवर्टर कड्ढी जंदा अगर इन केस लाईट नेईं बी होग ते फिर बी अस अपना इनवर्टर जेह्ड़ा चलाइयै शैल करियै इनवर्टर मतलब की दौ दिन इनवर्टर कन्नै साढ़ा अराम कन्नै निकली सकदा लोक जेह्ड़े न बार बार अपनी बैटरी ते रिप्लेस ते नेईं करी सकदे है'न लेकिन फिर बी कुतै ना कुतै मिगी लगदा कि ठीक ऐ दौं दिन चली जा त्रियै दिन दूऐ बंदे गी आस होऐ जंदी की चल नेईं सांढ़ा ट्रांसफार्म लग्गी गै जाह्ग अगर इनवर्टर दी गल्ल करने ई करने जा ते मैक्सिमम अज्ज मैक्सिमम तू मैक्सिमम घरें बिच मिगी लगदा कि इनवर्टर ऐ बी है'न कुदै बी चली जाह्गे लोकें इक इक नेईं दौ दौ लगवाए दे गै लगवाए दे है'न ते बस में इ'यै आक्खना चाह्गी की आं लोकें गी राहत जेह्ड़ी ऐ मतलब की गर्मी ते जादा ऐ गै ऐ ते नाईट कट्स बी जादा गरमी च गै होंदे न इं'या करियै ते इक्क बैटर आप्शन जेह्ड़ा लोकें तांई इनवर्टर दा गै जां इक्क सोलर पैनल दा गै रक्खे दा ऐ